ہلو جی ہلو ہلو اصلی نہیں آ رہی ہے

ہلو ہلو جی آپ کی کینٹین سے میں نے کھانا منگوایا تھا میں نے کھانا کل منگوایا تھا دوپہر میں جی بالکل شکایت ہے مجھے میں نے کھانا منگوایا تھا پر اس میں مطلب کوئی ٹیسٹ نہیں تھا اور ہاں میں نے سبزی منگوائی تھی اور جی اور چاول بھی مطلب بہت بیکار سے بنے ہوئے تھے اور سبزی میں نمک بھی نہیں تھا اور اس میں مطلب جو سبزی ہوئی بنی ہوئی تھی اس میں پانی جیسا تھا مطلب کوئی ٹیسٹ نہیں تھا اتنا بیکار مجھے کھانا لگا اور چاول تو ایک دم روکھے روکھے بنے تھے مطلب گلے بھی نہیں تھے صحیح سے ہاں پیسے تو میرے گئے ہیں میرے پیسے تو بیکار میں چلے گئے میں اس سے اچھا گھر گھر ہی کھانا بنوا کے لے آتی

ہاں مطلب کھایا سا نہیں جا رہا تھا نہ اس میں کوئی نمک اتنا کم نمک جیسے لگ رہا تھا بس ابال کے رکھ دیا ہو ابالا کھانا ایسے تو کوئی مطلب جانور بھی نہیں کھاتا کھانا ہے وہ جی